आइ आफा दङोमोन आइ आफायाबो गैला इनिफोराय फंबाइ साथाममोन फंबाइ साथामनि सानै गोमाबाय सासेल' दं मास्टर मावो फंबाइ उन्दैया ओमफ्राय बिनानाव सासे दङमोन बिनानावाबो गैला थैबाय इनिफ्राय बिनानावनि फिजाजो सानै हुवासा सासे साथाम थालांदों फंबाइ गेदेरनिया हुवासा सानै हिनजावसा सासे आरु फंबाइ उन्दैथारनिया हुवासागोजा सानै दङ इनिफोराय बे फंबाइ उन्दैथारा मास्टर मावो आंदो फंबाइ सासेदोल' दङो दा न'खराव आइ आफानिया इनिफ्राय आंनि न'खरनिखो खोन्थानांगौ आंनि न'खराव आरो दा आंहा फिसाज्ला सानै फिसाजो सानै फिसाजो सानैखोबो हाबा हरबाय फिसाजो फिसाज्ला गेदेरनिया हुवासा सासे हिनजावसा सासे कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदो पि इउ फेल जानानै इ पि इउ फेल जानायनि बिनानावा फिसौआ हिनजावसाया बिए फरायदो इनिफ्राय आरो ग्रोब दा आंनि फिसाज्ला उन्दैनिया हिनजावसा सासे हुवासा सासे ट्रियाव फरायदो सासे इनिफ्राय सासे दासो अवानआव हुवासाया इदि आर' आंनि न'खरनिया दा आंदो इनिफ्राय फिसाज्ला सानै फिसौ साथाम फिसौज्लाया गेदेरा दंहैयो बम्बाइआव फिसाज्लाया फिसौफोरा दा कम्पानियाव खामानि मावना दं सासे इनिफ्राय आरो फिसौजोआ फरायदो बिए इनिफ्राय आरो दा फिसाज्ला उन्दैनिया हुवासा सासे हिनजावसा सासे माबा थाखोथामाव फरायबाय सासे थाखोसेयाव सासै फिसाज्ला उन्दैनिया इनिफ्राय फिसाज्लाया सासे गेदेरा आब्रा बेंगा हाजिरा मावो हारसिं जानानै इनिफ्राय दा फिसाज्ला उन्दैदो आं जादो इयो फार्मासि दखान होयो ओय फार्मासि दखान होनायदो आं जायो दा आरो जोंहा न' दुवार मोजां नङा आरो मोजां खालामनो हायाखै न'खरावनो आगोलनो बिफायानो एख' गैखायानालाय ओमफ्राय दा ओइ फार्मासि होनाया ओरैनो मालायनि हा लायै लायै मावनानै जायो दखाननि फैसाजोनो इदिर' दा न'खर सालायनाया आंबो दा हानायखिनिखौ मावनानै जायो बे फिसाज्ला उन्दैजोंनो